समाचार पत्र में हाणे हिते त असांजे कच्छ में पंहिंजो जाम शयूं आहिनि जेके पंहिंजे हथ सां थियूं ठई वञनि मिटीअ जा बर्तन ऐं ॿियों हिते असांजो ख़ासि पथर जी पथर जी मथा जीअं कलाकारी कंदा आहिनि ऐं पथर मां मंदरु ठाईंदा आहिनि ऐं से ई पंहिंजे स्वामी नारायण जा मंदर जेके ठहनि कनि था सभु कलाकार हिते पथर जे मथा पंहिंजो छेड़ी हथौड़े सां महिनत मज़दूरी करे जेके कनि था कलाकार अहिड़ा आहिनि त इनन जो ॿियो पंहिंजो असां वटि हिते कच्छ में ऐं ख़ासि फेमस आहे बांधणी बांधणीअ में बांधणी जेका आहे हितां जी मशहूरु आहे उहो जेके पंहिंजो गरबनि वरबन में चणिया चौली वग़ैरह में ऐं लैडीस पाइनि थियूं त उहे बि हिते ठहंदियूं आहिनि सुठी शइ मशहूरु आहे ॾाढी हाणे हिननि जी जेका आहे मशहूरु ई कीअं थिए उहो इन में अखबारनि जे थ्रू हिननि में ऐं पंहिंजो जेका इन में हुजे त अचे त उनन खे कंहिंखे ख़बर पए पब्लिक खे भई हिते इहा शइ सुठी मिलंदी आहे ऐं पाण खे सुठी फ़ाइदे वारी हिते मिलंदी त हिते अहिड़ी तव्हां जाम शयूं आहिनि जेके मज़दूर पंहिंजी मज़दूरी करे पंहिंजो रोज़गारु कढनि था ऐं शयूं ॾाढी मशहूरु आहिनि जेसि ताईं उन जे पेपर में न ईंदो तेसि ताईं उन्हनि जी उन्हनि जी एड किथां थींदी